हाँ मुझे लगता है कि दुनिया बहुत बदल गई है मतलब जो बदलाव दुनिया जा रही है लेकिन वह दुगर्ति कि मतलब रास्ते में वह जा रही है जिसकी वजह से हमारा भारत उन्नत हो रहा है लेकिन अंंदर से उन्नत नही हो रहा है जैसे कि कुछ लोग उनकी माँ बापों को बहुत ख़राब से रखते हे मतलब उनको खाना नहीं दे रहे यह गलत बात है और क्या होता है न जो माँ बाप भी है वह बच्चों को छोड़ कर कहाँ वहाँ पर चले जाते हे और लेकिन यह हमारी भारत की जो संस्कृति है यह हमारी नहीं है और कुछ कुछ अच्छे बदलाव है जैसे कि पुराने ज़माने में हमें पाठ मतलब शिक्षा का लेने में हमें कहीं पर जाना पड़ता था और बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है लेकिन आजकल जो शिक्षा पद्धति हो गया हमारा व्यवसाय की पद्धति हो गया हमारा पैसे लाने मतलब पैसे रोज़गार करने की जो पद्धति हो गया वह सारे में बहुत बदलाव आई है लेकिन हमारे व्यवहार में भी बहुत बदलाव आई है जैसे कि इन सब सारे मतलब प इन सब में बहुत अच्छी वाली बदलाव आई है मतलब जो पैसे पढ़ाना हो गया जो हमारी शिक्षा पद्धति हो गया लेकिन अगर हम उसके साथ हमारे व्यवहार को भी बदल देंगे तो हमारा जो देश है वह ज़्यादा चल नहीं पाएगी क्योंकि अगर हम कभी किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे सबको हम ख़राब बा मतलब बात बताएंगे आजकल के जो बच्चे हैं वह तो किसी का भी बात नही मान रहे है अगर ऐसे होता रहेगा तो क्या हम चल पाएंगे आगे